कोंकणी मनीस आपली वळख सांबाळपाक व्होंवयो म्हणटात फुगडी धालो ह्या नाचांनी वांटो घेतात हें नाच कोंकणी भाशेक लागीं बांदून दवरतात कोंकणी मनशाक एकठांय करता कोंकणी कविता म्हणप